बार्देसान लोकप्रिय अशें पारंपारीक जेवण खाण म्हटलें जाल्यार मणगणें म्हुणो येता कारण सहजपणान खंयचे मनीस इजिली करूं शकता अशें तें आसा तेका व्हडलेंशें कितें लागना चण्याची दाळ गोड खोबरें जेन्ना इतल्यो जर गोश्टी आसा जाल्यार तेतूंत बऱ्या पैकी तें करूंक जाता आनी सहजपणान खंयचेय घरान जे ह्यो वस्तू उपलब्द आसता आनी तेका लागून तें सहज करप शक्य आसता आनी म्हणून तेका लागून हें गोंयात लोकप्रीय आसा कारण जें इजी मेळटा तेंच लोकप्रीय जावपाक बरें पडटा